गुरवां म्हणटा तें म्हणजे अशी दोनूच दुयेंसां चड जाता म्हणजे तोंड लागप आनी पांयें लागप तें लागण जालें म्हणटकीर तांचे वेळची वेळ दोतोरां हाडून काळजी घेवपाक म्हणटगीर तें धुवन पुसून तें वखद घालून साफ करपा पडटालें आनी ते साफ करताले आनी हे दोनी हांकां उपाय आशिल्लो म्हणजे डॉक्टरा हाडून ते वखद बीन तेजे इंजेक्शन मारून ते जाताले बरे जाताले म्हणजे एक पयल्यान तरी डॉक्टरां हाडूंक पडटालो म्हणजे पांय बी लागले म्हणटगीर जाणां आनी मागीर अशी भोंवो गेली गोरवां खंय प्लास्टीक बीश्टीक खाले म्हणटगीर ताका मात उपाय आसनाशिल्लो किद्याक तेंगेले ते प्लास्ट प्लास्टीक भितर उरताले भितर आनी तेंगेले ते पचन बचन जायनाशिल्ले आनी तेजेर ती हे जाताली गोरवां तेन्ना हे कितें जालें जाल्यार तांकां उपाय करूं म्हणटा पूण प्लास्टीक उपाय नाशिल्लो